आं माखासे आलादा आलादा बोथोरफोरखौ फालियो जेरै गोजां बोथोर गोलोम बोथोर दुफां बोथोर गोजां बोथोराव जों जेरैहाय माने गानफब जोमफब बेरायनो जों मोजां मोनो बिदि जों बेफोर बायदि हाबाखौ मावनानै जों रंजानाय मोनो जेरै गानफब जोमफब जुथा लंफेन गस्ला बेखौ गान्नानै जों मोसायो मुसुदनो बेरायो थान्दा थान्दा आरो गरम गैया जायो जों मोनाफ्राव कम्बल जोमना उन्दुनो हायो गोजां बोथोराव जोंहा दं बर' खृसमास फालिथाय आरो निउ यार दं गोदान बोसोर बेफोरखौ जों फालियो आरो बेजों लोगोसे गोलोम बोथोराव जों माइ गायनो हायो माइ गायो बायदिसिना जों गोलोम बोथोराव जों दैयाव दुगैनो मोजां मोनो माबा गरम समाव जों गुसु मोन्नो थाखाय माखासे दै गुसुफोरखौ लोङो बेफोरखौ जों मोजां मोनो आरो जों माइ गायो जों आबादारि हिसाबै माइ गायो आरो